हैलो हैलो नमस्ते सर बोल रहे थे कि हमें रेंट पर एक घर चाहिए रहने के लिए अच्छी जगह मॉल आने जाने में सुविधा हो रेलवे स्टेशन हो बगल में है आने जाने में एकदम सुविधा हो और कुछ या दिक्कत ना हो बिजली हो

हाँ अस्पताल हाँ हाँ हाँ अच्छी जगह पर लोकेशन है वह पाँच छः हज़ार तक मिल जाएगा ठीक रहेगा अच्छा चार आदमी

आप बताईए हाँ बताईए क्या क्या लगेगा हाँ हाँ और बताईए और कैसा रूम है हाँ सात सौ हाँ हाँ पसंद और सब बता देना सारा में से गंदगी नहीं रहना चाहिए वहाँ पर एकदम साफ़ सुथरा रहे हाँ और बाथरूम उथरूम का सर दिक्कत नहीं ना होगा हाँ हाँ आठ हज़ार तक बोल रहे है ना कुछ कम नहीं होगा

ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक है हो गया हम हो गया ठीक है